नहीं मैंने कभी मैराथन में तो भाग नहीं लिया और ना ही किसी लंबी दूरी में भाग लिया लेकिन हाँ जो नौकरी लगने के लिए कॉम्पटीशन से एग्जाम होते हैं उसकी दौड़ में मैंने जरूर भाग लिया था उसमे शायद पाँच सौ मीटर की दौड़ थी उसको हमे एक निश्चित समय पर दौड़ के पूरा करना था एक सिंगल चक्कर उसका लगाना था तो उसमें मेरा जो अनुभव रहा वो बहुत ही अच्छा रहा था मैं उसमें सैलेक्ट तो नहीं हुआ था पीछे रह गया था लेकिन ये मैंने देखा है कि दौड़ने के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए मैंने कुछ खास तैयारी नहीं की थी तैयारी के नाम पर मैं सिर्फ रोजाना दो से पाँच मिनट दौड़ लगाता था और इसके अलावा मैंने ज़्यादा कोई तैयारी की नहीं थी और इसका अनुभव मुझे बेहद अच्छा लगा था